हैलो नमस्कार मैडम मेकअप आर्टिस्ट सँ बात हो रहल छै हमर जी हम मॉडल बात करि रहल छी मैडम से कहलियै की हमर ने चारि दिन बाद हमर मॉडलिंग कॉन्टेस्ट छै ठीक छै मैम से हमरा ओकरे लए मेकअप कराना छै तऽ अहाँ बाजू अहाँ की की मेकअप करै छी जाहिसॅं कि हमर रैम्प वॉक छै जाहिसॅं कि मॉडल सब नहि चलै छै रैम्प पर से वॉक छै तऽ हम ओकरामे पहिरब गाउन से जे हम गाउन पहिरब से हमर चेहरा पर कोन सा मेकअप ठीक लागत कोन सा हेयर स्टाइल ठीक लागत से बताबू ने कनी जाहिसँ की हम बाजू बाजू बाजू जे जाहिसॅं कि हम जरूर आयब मैम कनी जाहिसॅं कि हम जानकारी मुख्य रूप सँ लए चाहै छी अहाँसॅं तब हम अहाँसे मिलब जरूर जरूर आयब से अहाँ बाजू जाहिसॅं कि हमर तीन दिन बाद कॉन्टेस्ट छै ने से हम पहिर पहिर रहल छी गाउन से गाउन मे हम रखब ओपन हेयर स्टाइल ठीक छै ओपन हेयर स्टाइल रखय चाहै छी कनि बाल के हमरा कर्ल करना छै निचे से से अहाँ बाजू हमर जे मेकअप हेतै आइमेकअप ओ केहन आइमेकअप हेतै जाहिसॅं कि ओकरा पर कोनसा आइमेकअप ठीक लगतै कोन कलर के लिपस्टिक ठीक लगतै कैसन फॉउण्डेशन लगतै से बाजू अहाँ हमर ड्रेस छै अहाँके ब्लैक और लिपस्टिक कोनसा नीक लागत मैम हिन्दी

जी जी जरूर आएयब मैम से अहाँ से एकटा बात पूछै के चाहलियै जाहिसॅं कि सब अहाँके पास तऽ तरह के तरह के कोर्स हेतै तरह तरह के चीज करेबै ब्राइडल मेकअप होतै नॉन ब्राइडल मेकअप होतै पार्टी मेकअप होतै तऽ अहाँ जे हमर जे हमर मेकअप करब से मेकअप के नाम की भेल पार्टी मेकअप लाइव मेकअप कोन सा मेकअप ओकरा की कहब हम जाहिसॅं कि हम लाइफ मे ठीक तऽ अहाँ हमरा केतना पेमेन्ट करय के परत अहाँकेॅं हैलो बाजू ने मैम आ जी आ जी जी हमरा कते पेमेन्ट लागत अहाँकेॅं मेकअप अहाँ जे करबै करबायला

जी जी जी

एकबार अहाँके मेकअप पसन्द अच्छा लागि जायत तऽ फिर अही के पास आयब मैम अहाँसॅं बात करिके बहुत अच्छा लागल मैम जी जी अहाँसँ बात करके बहुत अच्छा लागल मैम रखै छी हम ठीक